हैलो क्या मेरी बात कैब कैब वाले भैया से हो रही है मैं एक कैब बुक कराना चाहती हूँ जिसमें यानी कार या टवेरा कोई भी मतलब गाड़ी हो सकती है जो मतलब आपके पास अवेलबेल हो उस छः छः लोगों के हिसाब से हम लोगों को कुछ व पर्यटन स्थल घूमना है और दो दिन का हमारा टूर है तो आप उसी हिसाब से मुझे बताइए कि उसका कितना चार्ज लगेगा और अच्छे से हम लोग जिस इसमें छः लोग अच्छे से आ पाएँ ऐसी गाड़ी मुझे सजेस्ट करें